अॻे सालु मां ब्यास घुमणु वई हुयसि मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए त मां गुरूअ जे स्थान ते घुमणु थी वञां मुंहिंजी ट्रेन राति जी हुई पोइ मां उन जे लाइ राति जी रोटी खंई राति जी रोटी खंई ऐं मां उन जे लाइ सुबुह जो ई तियारी कई शाम जो पंजे बजे असां हितां निकितासीं ऐं असांखे सतें बजे असां पोइ उन ओला ऑटो करायोसीं उन ओला ऑटो असांखे सतें बजे उते लाथो असां उते थोरी देरि आरामु वाराम करे पोइ असांजी ट्रेन राति जो साढे अठें बजे अची वई साढे अठें बजे असां मां पंहिंजे ॿारनि ऐं पंहिंजे घोट सां गॾु उते चढ़ी करे वेठसि असां जीअसि मां वेठमि त उते पोइ थोरी देरि आरामु वाराम करे आरामु करे पोइ असां थोरी देरि राति जी रोटी वोटी खाई करे थोरी देरि असां मेडिटेशन करणु वेठासीं पोइ असां सुम्ही पियासीं पंहिंजी पंहिंजी सीट ते वञी अहिड़े नमूने असां जीअं सुबुह जो वरी असांजी छहें बजे जी ब्यास स्टेशन ते लहण जो टाइम हुयो त असां इन जे लाइ पंजें बजे उथी करे ब्रश व्रश करे चांहि पी करे असां वेठासीं ब्यास स्टेशन जो इंतिज़ारु करणु त असां उते पूरे टाइम ते असांखे स्टेशन ते बरोबरु उन ट्रेन पहुचायो त असां पोइ हुतां लही करे असां उन जो नज़ारो ॾिसी जामु वाइरा थी वियासीं त अहिड़ी सुंदरु स्टेशन ठहियलु हुई पोइ असां उतां वरी निकिरी करे असांखे पोइ हुतां कार में असां पंहिंजो सामानु वामान सभु जमा करे रखी असां पोइ वियासीं ब्यास ॾेरे ते ब्यास ॾेरे ते जीअं पहुतासीं त असांखे पहिरियों असांखे मोबाइलूं जमा कराइणियूं हुयूं सभिनी खे उहे सभु मोबाइलूं जमा करे असां अंदरि ब्यास ॾेरे में वियासीं ब्यास ॾेरे में जीअं पहुतासीं त असांजी उते ई पहिरियों ई बुकिंग थियलु हुई असांखे हुते हॉस्टल मिलंदियूं आहिनि असां हुते हॉस्टल में वञी करे रुम पंहिंजे रुम में वञी करे आरामु कयोसीं आरामु करे असां पोइ शाम जे लाइ वरी निकितासीं इन सतसंगु ॿुधण जे लाइ सतसंगु ॿुधी करे थोरो बाज़ारि वाजारि मां घुमी करे वरी अची पंहिंजे हॉस्टल में पंहिंजे रुम में आयासीं ॿिए ॾींहं ते असांजो वरी सुबुह जो नवें बजे जो सतसंगु हुयो त असां उन जे लाइ अठें बजे उथी करे निकिरी पंधु पंधु वञी करे असां ॾेरे ते पहुतासीं वरी असां उता पंहिंजे गुरूअ जो सतसंगु ॿुधी करे थोरी बाज़ारि वाजारि मां घुमी करे अहिड़े नमूने अची वेठासीं पंहिंजे रुम में आरामु कयो पर एॾी शांती ऐं सुठो पियो लॻे असांखे मोबाइल बि न हुई पर हेॾो सुकूनु पियो मिले हिकु ॿिए सां ॻाल्हियूं वाल्हियूं पिया कयूं असांखे जामु मज़ो पियो अचे अहिड़े ॾींहुं अहिड़ी तरह असां इते ब्यास में पंज रातियूं गुज़ारियूं